ऑ ऐ आमके गाछ आर होइ है की कहलहुॅं मालदह बला गाछ जे है की रेटके है दस हजार किछु रुपैआ

अहाँके पास सिमरके गाछ है ओकर की रेट यऽ ई मलदहिया हम जे कहली हँ ओकर है ओहिमे आम अब फड़ै है की नहि अच्छा कोन कोन गाछ है अहाँके पास सेब गाछ छै अहाँके पास सेब के अच्छा ओ कठहर है कठहरके गाछ कठहरके गाछ है अहाँके पास कै गो कै गो है पेड़ बीस बीघा हँ ई की बताएब तऽ तुत छै गाछ छै तुतके मोटगर गाछ छै तुत बला सिमर बला गाछ सिमरके यौ हँ हँ हैटके है बंसजके गाछ छै बंकटो बला होयत बनकट बला की हँ

ठीक छै तहन अबै छी अहाँ